असांजे थाणा ज़िले जे अंदरु चङी अहिड़ी ऐतेहासिक जॻहियूं आहिनि जीअं उल्हासनगर में अंबरनाथ जे पासे झूनो शिव मंदरु आहे उल्हासनगर हिकु में बिर्ला मंदरु आहे कल्याण जे पासे वज्रश्रीअ में गणेशपुरी बि मंदरु आहे ऐं कल्याण जे पासे में टिट्वाला में गणपति बाबा जो मंदरु आहे ऐं उल्हासनगर ॿिएं में साईं बाबा जो वॾो मंदरु आहे ऐं अहिड़े तरह असांजे सराउंडिंग में चङियूं चङा वॾा वॾा मंदर आहिनि